माँछ मारिकऽ अएली हम आर तऽ बेचली जेना सभ सबजी उबजी बेचै हइ तहिना हमहूँ आर मछली बेचली काम धन्धासे ठीक हइ ईसब होलै जाहिसँ एक घण्टा दुइ घण्टामे एक टोकना आधा टोकना मारिकऽ अनली ओहिके बाद बेचि लेली हमहूँसभ बेचै छिए अगल बगलके आदमिओसभ आनै हइ तऽ ओहोसभ मलाहसँ बेचि लै हइ हमहूँ आर बेचि लेली फेर किछु पइसा हो गेलै घरमे नून तीमन हो गेलै फेर अलग बगलके आदमीसभ ओहोसभ आनै छै सभ इहे धन्धा करै हइ एक घण्टा दुइ घण्टा गेली मारिके बस चलि अएली काम धन्धामे तऽ बहुत दिन टाइम लागि जाइ हइ आओर एहिमे तऽ आध घण्टा एक घण्टा डेढ़ घण्टा बहुत हो गेलै ओहेमे मारिकऽ आनली तऽ ओहेमे पइसा किछु होल ओहेमे हमरा आरके गुजारा हो गेल आब ओसभ अलग बगल होलै ओहोसभ ओहेसब ओहे काम करै हइ हमहूँ आर गेली तऽ आनली मारिके मारलाके बाद आनली घरपर ओकरा धोइके अच्छासे फेर बेचि लेली मलाह जेना जेना दोकान दौरीमे समान बेचै हइ वइसे हमहूँ आर बेचि लेली बेचिके किछु पइसा हो गेल होलाके बाद घरमे नून तेल हो गेलै ओहे पाइ कौड़ीसे होलाके बाद अलग बगल लोकसभ ओहे काम कएलक काम धन्धा उन्धा हइ तऽ बहुत दिन लागि जाइ हइ एहिमे तऽ एक घण्टा आध घण्टा डेढ़ घण्टा आओर नहि तऽ दुइओ घण्टा अढ़ाइओ घण्टा लगि जाइ हइ लेकिन भरिदिन काम कएलासँ ठीक ने होइ हइ गेली एक घण्टा डेढ़ घण्टामे बस मारिके लैली आधा टोकना होके चाहे एक टोकना होके आनलाके बाद फेर घरपर ओकरा धोइ आओरके अच्छासे बेचि लेली बेचिके किछु पाइ होल फेरो फेर साग सबजी आनली फेर आनलाके बाद अपना घरमे सभ बाल बच्चा परिवार खएली ओहे पाइ काम धन्धासे ठीक हइ काम